چند دن پہلے میں نے فلپکارٹ سے بجاج کمپنی کا ایک انڈکشن خریدا اور اس کو جب گھر پہ لایا تو وہ اچھے سے چل رہا تھا لیکن کچھ ہی دن بعد اس نے ہیٹ کرنا کم کر دیا اور کافی لمبا وقت اس کو ہیٹ کرنے میں درکار ہوتا تھا اسی طریقے سے اس انڈکشن میں ایک منفی پہلو ہمیں یہ ملا کہ وہ اس پر ہر کوئی برتن آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس کے لیے ایک خاص برتن ہوتا ہے جس پر آپ کوئی چیز گرم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی اور برتن پہ کوئی چیز گرم نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس انڈکشن کے منفی تجربے میں سے جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ اس کے تار بھی کافی چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں ہر وقت ہیٹ کرنے کے لیے گرم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیبل استعمال کرنا پڑتا تھا یہ چند منفی پہلو ہمیں اس انڈکشن کے اندر نظر آئے